منفرد پكوان جو ہمارے كھانے كا حصہ ہیں اور ہم انہیں اپنے كھانوں میں استعمال كرتے ہیں جس میں زیادہ مقدار میں مصالحے ڈالے جاتے ہیں تو ان میں ایک تو چكن قورمہ ہے كیوںكہ چكن قورمے میں مصالحوں كی مقدار دوسری چیزوں كے جیسے كہ سبزی دال كے مطابق چكن قورمے میں مصالح زیادہ ہوتا ہے جیسے كہ اس كا مصالح الگ ڈالا جاتا ہے اسی طرح دھنیا پاؤڈر مرچ پاؤڈر اور ہلدی مرچ اور پیاز وغیرہ یہ سب زیادہ مقدار میں ڈالے جاتے ہیں اسی طرح جب ہم چائے بناتے ہیں تو چائے میں میٹھی رہتی ہے تو یہ سب ساری چیزیں ہی جس میں مصالحے اور میٹھی كی مقدار زیادہ ہوتی ہے